जी हाँ मुझे समोसा बनाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ही पसन्द है समोसे मैं बहुत ही आसानी से बना लेती है और समोसा बनाते समय मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरे समोसे बहुत ही टेस्टी रहते हैं मेरे परिवार वाले इसकी बहुत ही सराहना करते हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छा समोसे बना लेती हो इसलिए आपको कहीं एक होटल खोल ली जाए तो आपका रोजगार अच्छा चलेगा लेकिन मैं इसे समोसे बनाने में बहुत ही अच्छी से बनाती हूँ और बहुत ही मेरा मन साफ रहता है समोसे बनाने में ये है सबकी पसन्द है वो आते हैं मेरे समोसे बने सबकी पसन्द आते हैं मेरी परिवार वाले बहुत ही सराहना करते हैं इसकी और मुझे समोसे बनाने के अलावा और भी रसोईयों में भारी मतलब मेरा मन लगा रहता है मुझे खाना बनाने में बहुत ही शौख रहता है कि मैं अपना परिवार का खाना खुद ही मैं अपने हाथों से बना सकूं